साढ़े इत्थै जम्मू च अस्पताल ते हैन गौरमैंट बी हैन प्राइवेट बी हैन सारें कोला ते पराना अस्पताल साढ़ा इत्थै शालामार होंदा सारें कोला पराना अस्पताल हा इत्थै ई सब किछ हे मतलब जो बी जिन्ने बी बमारियें दे लाज होंदे इत्थै होंदे हे फिर ओह् हून बड्डा अस्पताल बने दा बक्शीनगर उ'दे कन्नै ई ऐ टी बी अस्पताल मतलब उं'दे गेट थोह्ड़े इ'यां अग्गें पिच्छें न एह् ते त्रै गौरमैंट अस्पताल न ते इत्थै आयुर्वैदिक अस्पताल बी है ओह् शालामार अस्पताल दे पिछले पास्से पर ऐ मतलब अस्पताल ते हैन ते प्राइवेट बी हैन एह् निं ऐ कि प्राइवेट निं हैन जि'यां बत्तरा ऐ हून कटरै बी खु'ल्ले दा ओह् आखदे ते हैन गौरमैंट पर गौरमैंट शेंट कोई निं ऐ प्राइवेट ई ऐ ओह् नारायणी अस्पताल ऐ बत्तरा होर बड़े मतलब जि'यां हून नर्सिंग होम न दकानां चलो अगर अस्पताल न ते दकानां ते होनियां ई होनियां न दवाइयें दियां एह् थोह्ड़े ऐ कि नेईं हैन हां पैसे आह्ले लोकें आस्तै हैन प्राइवेट अस्पताल गरीब लोक ते उत्थै ऐफोर्ट निं करी सकदे क्योंकि उं'दे चार्ज ई बड़े जैदा होंदे न इक निं ऐ बड़े अस्पताल न इत्थै प्राइवेट साढ़े इत्थै जम्मू च बड़े अस्पताल न ते गौरमैंट हां गौरमैंट साढ़े गांधीनगर बी है अस्पताल उब्भी गौरमैंट ई ऐ ते इ'यां ग्राएं पिंडे च बी कुतै निक्कियां मुट्टियां डिस्पैंसरियां डुस्पैंसरियां बी हैन ते एह् ऐ कि उत्थै गरीब लोक बचारे जंदे अस्पतालें ते गरीब ई जंदा मीर थोह्ड़े जंदा अमीरें ताईं हैन अस्पताल अस लोक अस लोक कोई आक्खै कि हून एड्डे हून जि'यां हून बत्तरा अस्पताल जाना जां नारायणी अस्पताल जाना ऐ जां होर जेह्ड़े खु'ल्ले दे न किश दुए अस्पताल बी हैन जेह्ड़े होंदे न जि'यां हून स्वामी विवेकानंद दा ऐ ओह् बी अस्पताल ऐ ओह् घट्ट बद्ध पैसे लेइयै ते मतलब ओह् बी ट्रीटमैंट करदे उत्थै अच्छे ट्रीटमैंट होए दे न उत्थै में इक दो बारी अपना ट्रीटमैंट कराया इ'यां निक्का जेहा प्रेशन हा ते पंज अदूं पंज सौ रपेआ लग्गेआ हा मतलब थोह्ड़ा उब्भी ऐ उत्थै बी लोक जंदे न बचारे इ'यां साढ़े इत्थै दंदें दा बी अस्पताल ऐ इक ओह् इत्थै ऐ अंबफले ऐ इक ओह् ते बड़ा पराना ऐ होर बी होना कोई अग्गें पिच्छें मिकी निं पता होना पर एह् ऐ कि साढ़े सिटी च हैन अस्पताल गौरमैंट दे बी हैन ते प्राइवेट बी हैन ते प्राइवेट एह् ऐ कि सारे निं उत्थै जाई सकदे की जे उं'दियां फीसां बड़ियां बड़ियां फीसां लैंदे अगर कुतै कमरा ई लैना होग तां बी बड़ा ओह् नर्सिंग होम ते मतलब इक इक डलीवरी बी करानी होग ते लक्ख दो लक्ख रपेआ कुतै निं गेदा ते गरीब बंदे कुत्थूं कड्ढना उ'न्न बचारे आई जाइयै ते फ्ही शालामार ई दौड़ना साढ़े शालामार उत्थै गायनिंग हून मतलब गायनिंग दा उत्थै ई होंदा ऐ जेह्ड़े बच्चे बुच्चे होंदे न ते कन्नै जेह्ड़े बच्चे पढ़दे पुढ़दे न मैड़िकल बी आक्खी सकदे तुस उसी होस्टल हास्टल बच्चे पढ़दे पुढ़दे त्यारियां तुरियां करदे ट्रेनिंग जिसी आखदे जेह्ड़े बच्चे न ओह् न थल्लै उत्थै शालामार होंदी ऐ बाकी सारें डिपार्टमैंट जेह्ड़े न हड्डियें दा दूआ त्रीया ओह् सारा बक्शीनगर मतलब अस्पताल ऐ एह् निं कि नेईं डाक्टर बड़े बड़े अच्छे डाक्टर बी हैन ते रेही कोविड दी गल्ल ते कोविड फिर तुसें ई पता ई ऐ फिर उस पूरी इंडिया च केह् ते पूरी दुनियां च केह् होआ ते केह् हालात रेह् ते कैसे रेह् ओह् आए दिन खबरां तुसें बी सुनी दियां ते असें बी सुनी दियां सनानां केह् ते आखना केह्